आखदे न साढ़े भारत ने मतलब बड़ी तरक्की करी ले दी ऐ अगर दिक्खेआ जा ते खेत्तर दे स्हाब कन्नै दिक्खेआ जा ते इन्नी ज्यादा तरक्की बी नेईं होई दी ऐ जि'यां साढे प्हाड़ें ग्रांए च शिक्षा दियां सुबिधां अजें पूरी तरह् नेईं मिली दियां उद्धरा दे लोक मतलब पिछड़े दे न उ'नें गी बड़िया सारियां सुविधां अजें नेईं मिली दियां जि'यां हेल्थ दे रिलेटड लाई लैओ रोजगार दे सिलसिले बिच उ'नेंगी अपने कम्मकाज दे जां शिक्षा दे खेत्तर च इत्थै औना पौंदा बड्डी बड्डियें सिटियें च आईयै रौह्ने पौंदा जि'यां इक्क कस्बा लाई लैओ इत्थै आह्नियै उ'नें गी शिक्षा आस्तै जां कॉलेज आस्तै जाना होऐ ते रोजा दा अपने घरै आना इत्थै इन्ने साधन बी नेईं होंदे लोकें कोल यातायात दे फ्ही उ'नें गी इत्थै कमरा लैना पौंदा

उत्थै स्हानू ओह्दा रैंट बी थोह्ड़ा देना पौग जिदे कन्नै अस अपने घरै उप्पर बोझ बी नेईं बनगे ते जेह्दे कन्नै साढ़ी पढ़ाई दा सिलसिला बी चलदा र'वै पर इ'यै गल्ल ऐ जे अपने ग्रांए च नेईं सुविधा होने दे कारण बच्चें गी इन्नी सारी प्राब्लमें गी फेस करना पौंदा लोकें गी अपने रोजगार दे सिलसिले च आइयै इत्थै रौह्ने पौंदा सिटी बिच आइयै जि'यां लोके गी इ'यां रेह्ड़ियां लाने आस्तै कंपनियें च लग्गने आस्तै जां कुतै दकाने च कम्म करने आस्तै जिदै कन्नै ओह् मतलब अपने घरै दा सर्कल चलाई सकै जिंदै कन्नै उं'दे घर कमाई दा साधन आई सकै ओह् बी बच्चे गी जेह्ड़ियां उं'दियां उ'नेंगी फैसिलिटियां चाह्दियां ओह् उ'नेंगी प्रोवाइड करी सकन ते घर मतलब खुशहाल भरी जिंदगी जी सकन पर एह् ते साढ़ी सरकार दी बड़ी नाकदमी बी ऐ इन्ना डिब्पलप्मेंट भारत दे करने दे बाबजूद बी साढ़े ग्रां अजें बी पिछड़े दे न

जित्थै आह्नियै उ'नेंगी आपूं गै रुट्टी बी बनानी पौंदी ते आपूं फिर पढ़न बी जाना पौंदा कॉलेजें बगैरा च ते इदे कन्नै ओह् अपनी पढ़ाई गी मता टाइम बी नेईं देई पाई सकदे